मन पसंदीदा किताब जो है वो है गोदान इसको मैंने कई बार पढ़ा है यह किताब जो है पढ़ने में आपको बहुत सुकून देती है आत्म संतुष्टी देती है इसे बार बार पढ़ने की इच्छा होती है और यदि इसको यदि हम दृश्यपटल पर रखें तो ये आपको ऐसा लगता है की इस पर आप कोई फ़िल्म भी बन सकती है जिसमें की काल्पनिक पात्र के रूप में जब इसको देखा जाएगा तो ये आपको और अच्छा महसूस कराएगी कि जीवन क्या है कि किस प्रकार से इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और इसमें आप आगे बढ़कर भी किस प्रकार से निकलते हैं यह बहुत अच्छा है गोदान उपन्यास इसको ज़रूर से पढ़ना चाहिए और इसके ऊपर हम ज़रूर से आनेवाले समय पर देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई फ़िल्म भी ज़रूर से बने